बर' रावआ जोंनि बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन राव जेरै बर' बांग्ला बेफोरजों सोमोन्दो थानाय जि माखासे निथि बेखौ आं फंनैसो बुंनो सिगांदों मानो होमब्ला बर' आरो बांग्ला बिजों जोङो गोबां फाराग नुनो मोनो मानो होनब्ला जोङो जोंनि बर' रावजों माखासे जेबादि सरासनस्रा बिमा रावजों जोंबादि सरासनस्रा रायज्लायनो हायो बेबादि जोङो बर' जानानै जोङो बांग्ला रावखौ जोंनि बिमानि रावजों रायज्लायनाय बादिबा बुंनाय बादि जों बुंनो हाया मानो होमबा सोमोन्दो हिसाबै जोङो नैथि राव जोंनि जि बिमा रावखौ जों सेथि राव होन्नानै बांग्ला रावखौ जों नैथि राव बाहायोब्ला जोंनि जि आगुनि गोरों गोरा मानसि लेखा गोरों बा फरा गोरों बिथांमोनहा सिगांनि समाव बर' रावआव जि जोङो जारि खालामदोंमोन बेखौ मोनैनि सिगाङाव जोङो गोबां गेदेमाफोरा जों बांग्ला रावजोंनो फरायलांबाय बा लिरलांबाय माखासे गिदिर गिदिर सेमिनार बा माउथपिस बेफोरबादि दिहुनलांबाय दा जोङो बांग्ला बुङोब्ला बर' रावजों जों माबादि रिजायनांगौ जों बेखौ जों गाव गावनि सान्दांथिजों जोङो सान्नानै लायो मानो होमब्ला जोंनि बर' राव आरो बांग्ला रावजों सोमोन्दो थानाय माखासे जोङो गेदेमा लिरगिरिफोरनि जे लिरथि बे लिरथियाव जोङो नुनो मोनो

जों बर' जानानै बर' रावखौ जों जेरैबादि लिरो बिथांमोनहाबो बांग्ला जानानै बांग्ला रावजों गावसिनि माखासे दाथायफोरखौ लिरो बा सोमोन्दोफोरखौ लाखियो जोङो बर' बर'ब्लाबो जोंनि आगुनि जि गेदेर लिरगिरि बिथांमोन बा लिरगिरि बिथांमोनहा बांग्ला रावजोंनो माखासे आर्टिकल दिहुनलांबाय बा बिजाब दिहुनलांबाय बा सबिनार बा माउथपिस बेफोरखौ बांग्ला रावजोंनो दिहुनलांबाय दा सोमोन्दोयै जोङो जेबो रिजायलाया बासिनो बर' आरो बांग्लाजों खाथि सोमोन्दो दं होन्नानै जोङो बुंनो हायो मानो होमब्ला बांग्ला रावनिफ्राय जोङो माखासे गियानफोरखौ सोलोंनानै जोङो बर' रावजों बर' हांखोजों जोङो माखासे माखासे मोजां मोजां गियान गेदेमाफ्रा जोंनो लिरनानै बा साफायनानै बांग्ला रावनिफ्राय साफायनानै जोंनो जोंखौ सोलोंनो बा फरायनो लिरनो खाबु होदों बेनिखायनो जोङो बर' राव आरो बांग्ला रावजों खोब खाथि सोमोन्दो दं होन्नानै जोङो बुंनो हायो मानो होमब्ला बिथां गिबियाव बिथांमोननि जि बांग्ला राव बे बांग्ला रावनिफ्रायनो जोंनि माखासे गोबां गेदेमाफोरा बांग्ला रावजोंनो फरायबोनानै आरो जोंनि बर' राव बे बर' रावखौ जेथिया जोंनि बर'फोरा बाहायजायो बे बाहाय जाजेन्नायनिफ्राय जोङो बर' रावजों माखासे बांग्ला रावनिफ्राय सोलोंनानै जोङो बर' रावजों माखासे मोजां मोजां गियान बाथ्राखौ जों बुथुमनानै जों बिजाब महरै लिरनानै दोनलांनो हायो हादों आरो